अंजी अंजी तुस कु'न नमस्ते जी होर ठीक ओ तुस कु'न अच्छा अच्छा तुस कुद्धर दा आये दे अच्छा अच्छा एह् इद्धर रियासी च ते बड़े ध्यार मनाये जंदे न जियां नराता होइया ओह्बी रक्खदे न लोग जियां बैसाखी दे मेले लगदे न गणेश चतुर्थी बी होंदी ऐ होली बी होंदी ऐ दिवाली बी मनाई जंदी ऐ अं ओह् हून जियां नौ नराते होंदे न ओह्दे च माता दी पूजा कीती जंदी ओह्दे बाद लोग बरत रक्खदे न ते केईं लोग जिनें बर्त नेईं रक्खे दे होंदे ओह् थूम प्याज़ नेईं खंदे आहो होर भी दिवाली आई अं हा आहो दिवाली भी इत्थें होर भी होर निं ऐ खास बाकी उऐ नेह् न जो बाहर मनाए जंदे ते इत्थें सेम मनाए जंदे न अं कोई गल्ल निं ठीक ऐ